السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی الحمد للہ آپ پورنیہ لائبریری پبلک لائبریری سے بول رہے ہیں یعقوب صاحب جی میں مزمل بول رہا ہوں پورنیہ سے جی جی مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی اس سلسلے میں آپ سے کرنا تھا تو اسی سلسلے میں میں نے فون کیا تھا جی ایک سیرت نبوی چاہیے تھی ہم کو

ایک جو ہے ریپڈیکس انگلش چاہیے تھی ایک تاریخ اسلام جی کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ جی سر جی میں تو گھر ہی پہ پڑھ رہا ہوں پڑھوں گا ان شاء اللہ لائبریری میں جو ہے وہ سہولتیں نہیں رہتی نا جو گھر پہ سہولتیں ہو جاتی ہیں جی جی کیا سر اچھا کتنی کتابیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں ایک بار میں ایشو اچھا ماشاء اللہ تو یہ ہم کو کب آ جائیں کس ٹائم میں آپ کی لائبریری کی اوپنگ ٹائم کیا ہوگی کھلنے کی کس وقت کھلی رہتی ہے جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں بہت جلدی آپ سے رابطہ قائم کریں گے ان شاء اللہ کتابوں کے لیے آپ سے مل کر کے بہت خوشی ہوئی ٹھیک ہے ان شاء اللہ دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ